जय झूलेलाल जय झूले हा हा हाणे मेलो लॻणु वारो आहे रुचि राम में ईंदव तव्हां हा अचु जो थोरो मज़ो कंदासीं डांस ॿांस बि कंदासीं हा कहिड़ो प्रोग्राम कयो हुओसीं हा हा हा इरादो आहे न कंदासीं न हिकु ॿ ॼणियूं ॿियूं बि वठी ईंदासीं जेके गाइड कंदियूं असांखे हा हा ॿियो त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हुते स्टॉल्स लॻंदा आहिनि हीअ लॻंदो आहे त वरी रौनक वधाइणु लाइ

ॿियो ॿुधाए थोरो गानो बि ॻाईंदासीं कहिड़ो गानो ॻाईंदा उहो सोचिणो पवंदो मूंखे सोचिणो पवंदो कहिड़ो गानो ॻाईंदमि हा ॿियो सीमा बि ईंदी छा ॿ टे ॿियूं ॼणियूं ईंदियूं वॾियूं वॾियूं हा हा हा ॾिसूं ॿ टे छोकिरियूं डांसर बि चवनि पेयूं असां ईंदासीं पर स्टेज ते न कंदासीं इहा ई ग्राऊंड में कंदासीं कुझु न कुझु गरबा खेलींदियूं आहिनि ई खेलींदियूं आहिनि भई उहे कंदासीं असां बि हुन सां खेलींदासीं न ॿियो छा हा स्टेज ते पोइ उहो प्रोग्राम खां पोइ था करे सघूं न प्रोग्राम उन्हनि जो पूरो थिए पोइ करे सघिबो हा अच्छा विच में रखंदा आहिनि ख़बर अथई हा ठीकु आहे ॾिसंदा आहिनि विच में रखंदा आहिनि त पोइ चइबो न भई असांखे थोरो डांस लाइ ॾियो या गानो ॻाइण लाइ ॾियो गानो बि कुझु न अहिड़ो ॻाईंदासीं मज़बूत गानो जो सभई ॻाइण शुरू कंदा ताड़ियूं वॼाईंदा

हा अचो त चवंदो आहे अचो अचो त हुनखे चई छॾिबो हिकिड़ो गानो बि ॻाईंदासीं कुझु न कुझु मिड़ई एंटरटेंमेंट कंदासीं न प्रोग्राम वधाईंदासीं न इन्हनि जो ॿियो छा

ठीकु आहे